میرے بچپن کا سب سے یادگار سفر نانی کے گھر جانے کا ہے کیونکہ بچپن میں جب نانی کے گھر جانے کی خبر سنتا تھا تو ہم تمام بھائی بہن ساتھ ابو امی کے تیار ہوتے تھے اور بہت خوشی سے نانی کے گھر جاتے تھے اس لیے کہ نانی کے گھر جانے کی خوشی عید کی خوشی سے بڑھ کر ہوا کرتی تھی کہ نانی کے گھر جاتے ہیں تو نانی ہمیں خوب پیار کرتی تھی ہمارے لیے طرح طرح کے پکوان پکایا کرتی تھی اس کے علاوہ مامو نانا وغیرہ بھی بہت پیار کرتے تھے وہ لوگ اپنے ساتھ ہمیں گھمانے لے جایا کرتے تھے بازار جاتے تو بازار میں بھی وہ ہمیں لے جاتے تھے اور طرح طرح کی چیزیں ہمیں کھلاتے تھے ہر وقت ہمیں ہم سے پوچھتے کہ یہ کھاؤگے یہ کھاؤگے ہمیں دیکھ بھال کرتے تھے خوب ہم سے محبت کرتے تھے اس لیے نانی بچپن میں نانی کے گھر جانے کی خوشی کی لہریں خوب اٹھتی تھی اور ہم بہت شوق سے جو ہے نانی کے گھر جایا کرتے تھے تو نانی نانا ماموں مامی وغیرہ خوب پیار کیا کرتے تھے